भनसाघरमे जे छै ने से साफ सुथरा हरदम राखियौ जेना खाना पीना बनेलाक बाद साफ सुथरा जेनाकि झाड़ू सॅं साफ सुथरा कऽ दियौ पोछा मारि दियौ तकर बाद घरके लगा दियौ तकर बाद जे छै शौचालयमे जे छै अहाँ टेल्स लगाकए पोछा मारि दियौ हारपिक मारि दियौ तकर बाद पोछा मारैत रहू आओर जे छै काक काकरोच आओर बेसी आबैया तऽ ओकरा जे छै ने उओ डिटोल आबै छै डिटोलबला ओ पोछा मारि दियौ फिनेलबला दबाइ आबै छै ओ ओहो सऽ मारि दए सकै छी जाहिसॅं की अहाँके काकरोच सब कीड़ा मकोड़ा सब नहि आयत आओर ओहोसऽ जे बेसी नहि होयत तऽ काला हिट एगो आबै छै ओहो काला हिट मारि सकै छी जाहिसॅं कि अहाँके बाथरूमो साफ रहत भन भनसोघर साफ रहत कीड़ा मकोड़ा नहि आयत कॉकरोच नहि आएत आओर हम की अहाँ अहाँकए कहब